न्यूज़ मीडिया जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों के मुद्दों पर चर्चा करती है कवरेज करती है उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों पर भी चर्चा करती है मैंने न्यूज़ चैनलों पर देखा हुआ है कि किस प्रकार से जो न्यूज़ मीडिया है वो ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के उनकी समस्याओं को जान कर के राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा प्रस्तुत करती है और उनका किस प्रकार से समाधान किया जा सके उनका पूरा प्रयत्न करती है